मोसौवा गोरलै जानो दस मास नांगौ दस मासनि उनावसो मोसौ फिसाखौ मोननो हायो मोसौ गोरलै जाब्ला बिमानि गाइखेरखौ जाहो ग्रोनो नाङा बिमानि गाइखेरखौ माखासे सेरगारनानै होनांगौ बेनि उनावसो मोसौ फिसाखौ जाहोनांगौ मोसौ गोरलैखौ गाइखेरखौ फुरा जाहोयोब्ला मोसौ फिसाया खिख'नो हाया जायो आरो जोङो मोसौखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ मोसौखौ जोङो फुङावनो बा फोथाराव खारन हैनाय जायो आरो सानसुआव बोस्लायनानै दै दौनाय जायो मोनाबा न'आव लाबोफिननाय जायो थिग बेबादिनो बोरमाफोरखौबो जोङो मोजाङै जोथोन लानांगौ बिसिनि मोदोमाव एम्फौफोर दङ नामा माबाफोर सिखोफोर बादों नामा बेफोरखौ जोङो मोजाङै नोजोर लानानै बोरमाखौ आदर लानांगौ जायो बोरमाफोरनाव सिखो एबा एम्फौ थेम्फौफोर थायोब्ला बोरमानि बिगुरआव दादु बायदि जायो आरो खोमोनआ गुलाङो बेफोरखौ जोङो माबा माबि बिलाइफोर सिफ्लेनानै होयोब्ला बे एम्फौनिफ्राय बोरमानि बिगुरआव थानायफ्रा थानाय एम्फौफ्रा थैयो आरो बोरमाया मोजां साइसथ' लाफिनो बोरमाखौ लानो हायोब्ला मोजां मानि जोङो बोरमा फाननानैबो खरस फैयो जाहाथे संसार जानाय बेलायाव रांआ हेफाजाब होफायो थिग बिदिनो अमाखौबो जोङो उन्दै गोरलै बायनानै न'आव लाबोनानै मोजाङै जोथोन लाहोनानै मोजाङै आदार होनांगौ अमा गोरलैनो दिनाव खन्थाम आदार होयोब्लानो अमानि साइसथफ्रा मोजां जायो आरो थाबैनो देरो आरो अमाखौ बोसो जोङो बि बिम अमाखौ जोङो माबा बुन्दि लायोब्ला बोसोरावनो जोङो खन्नै खन्थाम फिसा गोरलै मोनहोनानै फान्नानै रां मोनो आरो न'खराव रायजो जानायाव हेफाजाब होफायो दावआबो बिदिनो जोङो दाव मासे बे दैनानै गनाया बिदिनो बिस एखस बाइस्सो लायो बेनि उनावसो जोङो दावसाखौ मोननो हायो गोरलै समाव जोङो दावसाफोरखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ एंखुर होनांगौ एंखुर दै सोमनानै होनांगौ होमब्लानो बिसोरो लासैनो देरबोयो आरो बिदिनो जोङो दावजोंबो अनेक रां हेफाजाब मोनो

हेफाजाब मोनो